कानूनी डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए हमलोग कचहरी में जाते हैं कचहरी में जाते हैं तो हमलोग वकील को पकड़ते हैं वकील को पकड़ते हैं तो वकील अपने करके वो लिखता है वो सादा पन्ना पे लिखता है उसके बारे में पूरा ब्यौरा लिखता है उसके बाद वो वकील हमलोग को देता है कि यहाँ पे जाओ ब्लॉक में यहाँ पर जमा कर दो तहसील में जमा कर दो आपको मिल जाएगा तो हमलोग तहसील में ले के जाते हैं तहसील में ले के जाते हैं उसके बाद तहसीलदार के पास हमलोग जमा करते हैं उसके बाद तहसीलदार देखता है उसको पढ़ता है पूरा उसको बात पढ़ के तहसीलदार देख के साइन मार देता है साइन मारने के बाद हमलोग फिर वहाँ से ले लेते हैं तो उसके बाद हमलोग धीरे धीरे ऐसे हमलोग जाने पड़ते है कानूनी डॉक्यूमेंट ले कर वहाँ से हमलोग को जो साइन मिलता है तो फिर वकील को देते हैं तो वकील देखता है तो कहता है हाँ अच्छा सही है उसके बाद हमलोग जैसे कोई बाइक हमलोग का चालान फँस गया है तो हमलोग कानूनी तरह से निकालेंगे हमलोग का कागज़ जैसे अवधि खतम हो जाता है बाइक का तो हमलोग कानूनी तरह से हमलोग निकालेंगे तो हमलोग वकील से वहीं लिखवा कर पूरा ब्यौरा जायेंगे जमा करेंगे तो हमलोग को डॉक्यूमेंट तैयार हो जायेगा कानून तो हमलोग धीरे धीरे जाते जाते हमलोग को अनुभव हो जाता है धीरे धीरे तो अनुभव होने के लिए हमलोग थोड़ा इधर से उधर कागज़ पत्तर बड़ी परेशानी करना पड़ता है हमलोग को पहले बहुत परेशानी झेलेंगे कि क्या होगा क्या नहीं हमलोग को कैसे पता है कुछ नहीं तो हमलोग को कचहरी में जा कर हमलोग कानून पकड़े पहनेंगे वकील को पकड़ के उसके बाद बारे में बताएँगे कि हमलोग की बाइक पकड़ा गयी उसकी अवधि कागज़ या पत्तर का काम होगा हमलोग को बनवाना है तो वकील अपने हिसाब से पूरा पूरा लिख के देगा उसको बाद जमा करता हूँ उसके बाद चार पाँच छः दिन बाद हमारे घर पर लेटर आएगा तो कानून मेरा कोई अपराध कोई केस कर के चल गया है कोई मार कर कोई कपार फोड़ गया तो हमलोग का अगर कर दिया केस कर दिया तो उसको कानून डॉक्यूमेंट तो वकील ही बनाता है तो जाते जाते हमलोग को अनुभव हो जाता है पूरी जाते जाते पूरा अनुभव होने लगता है कि उसको कोई कठिनाई नहीं करना पड़ता है पूरा अनुभव हो जायेगा तो हमलोग अपने आप कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा फिर तुरंत जा कर हमलोग अपना काम कर लेंगे तुरंत वकील से समझकर इधर उधर कहीं किसी को जाने का सहारा नहीं लेना पड़ेगा तो मान लीजिये नया में रहेंगे तो वहीं अनुभव थोड़ा नहीं रहता है उसके बाद जाते जाते कानून में हमलोग कानून को अनुभव बहुत ज़्यादा हो जाता पूरा जानकारी फुल हो जायेगा अनुभव उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी हमलोग को ऊपर नहीं आएगा वहीं कानूनी डॉक्यूमेंट होता है बहुत से कानूनी डॉक्यूमेंट होते हैं बाँकी जब आप जायेंगे कचहरी तब कचहरी से अगर कोई भी कानूनी डॉक्यूमेंट तैयार करने में कचहरी से होगा